आमी नुस्तेकार बांदव सकाळचे चार ते पांच वरांचेर उटून दर्यांत वता दर्यांत वचचे पयलीं आमी सगळें नुस्त्याचें जाळ बरे बशेन आमच्या होड्यांत भरता आनी मागीर आमचें होडें जें आसा तें धुकलून आमीं दर्या देगेर दर्यांत वता अशें म्हणटात की नुस्त्याचो जो टायम आसा हाचो टायम आसा तो सकाळ फुडें आमकां बरपूर आमकां नुस्तें मेळटा तें म्हणल्यार चडशे लोक जे नुस्तेकार बांदव आसात ते आमचे दर्या वेळेर सकाळ फुडेंच वता थोड्यां कडेन मोठ्यो बोटी आसता आनी थोड्यां कडेन बारिकशी आसता दर्यांत वचून पयलीं तर आमीं जाळ मारतात जाळ मारली म्हणटकच एक वर आमकां रावचें पडटा केन्ना केन्ना अशें जाता की आमकां जाळ सारकी मारपाकच मेळना कित्याक जाणां गादो म्हणल्यार डॉल्फीन हें नुस्तें येवन ती जाळ खाता नुस्तें जें पडिल्लें आसता तें खाता वयल्यान आमची जाळ सुद्दां पाड करून वता त्या वेळार आमचें भरपूर लुकसाण जाता आनी जाळ खाल्ल्यान ती परत दर्यांत सुद्दां आमकां घालपाक मेळना अशें जाता आमच्या जाळ्यांत खूब तरेचें अशें नुस्तें पडटा जशें की बांगडे ताल्ले ईसवण सुंगटां मोठी सुंगटां बारीक सुंगटां कुल्ल्यो माणक्यो तामुशे शेवटे पापलेट अशें तरेतरेचें नुस्तें पडटा सगल्यांत चड जें आमचें नुस्तें पडटा म्हणल्यार तें बांगडे सुंगटां कुल्ल्यो अशें आसता आनी जून आनी हे जून जुलय म्हयने हे दोन म्हयने जे आसतात आमचें बंद आसता नुस्तें मारपाचें तेन्ना आमी मोस्ट्ली कितें करता ती न्हंय आसता त्या न्हंयेचीं जीं नुस्तीं आमकां मेळटा तें नुस्तें आमीं मारता ऑगस्ट ते मे म्हयनो म्हणल्यार आमी नुस्तें मारूंक शकतात सो आमकां कांय ताजेर रिस्ट्रिकशन ना तांकां मारता हांगा अशें आसता की सिजन आसता नुस्त्याचें जशें की पावसांत जें आसा आमचें नुस्तें बरपूर आमकां मेळटा जशें की सुंगटां करमट नुस्तें बरपूर आसता जेन्ना पावसांत आमची सुंगटां जीं आसता मोस्ट्ली ऑगस्ट म्हयन्यांत सप्टेंबर म्हयन्यांत चड आसता तेन्ना आमचे लोक जे आसात टनांनी टनांनी जें आसता ते नुस्तें व्हरतात सोलार सुंगटां आसता तातूंत व्हायट सुंगटां आसता ओके एका वरांत मागीर ते आमचे आमचें कितें आसता जेन्ना आमी एक वरांत जेन्ना जाळ ओडटा जाळ ओडचे एक वरांत जेन्ना आमी जाळ ओडटा उदकांतल्यान वयर भायर काडटा घेतात तेन्ना आमकां जे नुस्तें आसा तें आमीं थंयच्या थंयच काडटात इफ जर आमकां जर नुस्तें जें आसा तें कमी प्रमाणांत मेळटा तेन्ना आमी थंयच्या थंय तें नुस्तें काडटात आनी परत एकदां मारता आनी जर तर आमकां नुस्तें जर बरपूर मेळ्ळें जाल्यार आमीं जें नुस्तें आसता ती जाळ बोटीर घेता आनी दर्या किनारेर येता दर्या किनारेर येवन आमीं तें नुस्तें काड बोटी ज्यो आसता आमच्यो वयर काडटा वयर काडटा आसतना आमचे आजुबाजूचे लोकय येतात आमकां हेल्प करपाक आना जें नुस्तें आसता तेन्ना आमचो थोडो सेल जाता थंय थोडे लोक सवाय भितर मेळ्ळें म्हूण व्हरता ताजें म्हूण व्हरतात तशेंच जर तर आमचें नुस्तें थंय सेल जालें तें कमी चड जालें जाल्यार आमचो हांगा बाजार आसा काणकोण चावडी नुस्त्याचो मार्केट आसा व्हडलें मार्केट जें आसा थंय व्हरून आमीं हें नुस्तें विकतात जशें की पापलेट इसवण बी आसा तें थंय चड सेल जाता केन्ना केन्ना आमकां लोक जे आसात ते फोनार कॉल करतात बाबा नुस्तें आसा जाल्या सांग आमीं येतात व्हरपाक सो आमचें नुस्तें जें आसा तें फोनारय सुद्दां विकलें गेल्लें वता